सारें शा पैह्लें जेह्का तुसें मिकी क्वश्चन पुच्छेआ ओह्दा जिक्र करना चाह्न्नी मिक्की पुच्छेआ गेदा कि मेरे परोआर च कनेहा परिवार ऐ मेरा मेरे परोआर च किन्ने जने न एह् सब पुच्छेआ गेआ ते बाकी मिकी मेरी स्हेलियां या फ्रैंडां दे बारे च पुच्छेआ गेदा दिक्खो जे अ'ऊं अगर तुसे ईं सनांऽ अपने परोआर दे बारे च तां मेरे परोआर च पंज आदमी न पंज जने न ते बाकी इ'यां मेरे दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे जने न लेकिन इ'यां पंज जने न ते में दो भैनां न इक मेरे भापा ते इक मेरी मम्मी न ते मेरे भापा जेह्ड़े न ते ओह् दमाग दे बड़े जैदा तेज न ते मेरे जेह्के दादा न तां ओह् उन्नी सौ सन्ताली दे होए दे ते इस गल्ला ओह् थोह्ड़े बजुर्ग बी हैन ते अ'सें गी बहुत जैदा बजुर्गें दियां क्हानियां सनांदे जेह्दी अ'सें गी बहुत गै जैदा सिक्ख बी थ्होंदी ते बाकी मेरे जेह्के चाचा चाची ओह् बी साढ़े कन्नै रौंह्दे अस इक ग्रांऽ च रोह्न्ने ते बहुत अच्छा परोआर ऐ ते साढ़ी बहुत ई जैदा मदद करदा ते बहुत ई जैदा इक दूए गी हौसला बी दिंदा ते हुन अगर अ'ऊं सनांऽ अ'ऊं जिस स्कूल पढ़नी ते उत्थै मेरी जेह्की फ्रैंडां न स्हेलियां न मेरियां बहुत जैदा स्हेलियां न लेकिन बहुत जैदा खास जेह्कियां स्हेलियां न ओह् मेरियां पंज स्हेलियां न ते किश ओह्दे च ओह् बी हैन जेह्कियां थोह्ड़ियां गरीब परोआर दियां न ते अ'ऊं उं'दी म्हेशां मदद करनी म्हेशां मदद करने बारै सोचनी बहुत ही जैदा मेरी बी ओह् बहुत मदद करदियां मेरियां स्हेलियां ते अ'ऊं उं'दी बहुत जैदा मदद करनी ते कन्नै मेरियां जेह्कियां स्हेलियां न उं'दे नांऽ जेह्के न इक दा नांऽ रुचिका इक दा नांऽ सिमरन ऐ इक दा नांऽ बालिका ते अलग अलग नाम न उ'नें स्हेलियें दे ते मिकी उं'दे नांऽ बी बहुत जैदा अच्छे लगदे ते ओह् जेह्कियां फ्रैंडां न मेरियां ओह् मिगी बहुत जैदा मेरे मुश्कल दे टैम मेरा साथ दिंदियां ते अस किट्ठे बेहियै अस किट्ठे बेहियै हर इक कम्म करनियां ते उं'दे जेह्के पेरैंटस न ओह् बी बहुत जैदा मददगार न ओह् बी बहुत जैदा समझदे ते कदें बी असें कोई लड़ाई निं कीती इक दूए कन्नै ते म्हेशां अस इक दूए दी मदद करने ते इ'यै होर जेह्कियां मेरियां भैनां न ओह् बी बहुत जैदा अच्छियां न ओह् बी अगली अगली क्लासें च पढ़ै दियां बड्डियें बड्डियें क्लासें च ते बहुत जैदा अच्छा लगदा मिगी अपना परोआर बी मेरा स्कूल बी ते मेरी फ्रैंडां बी